मेरा जन्मदिन ऐ जेह्ड़ा ओह् दौ दिसंबर गी आंदा ऐ ते साढ़ा देश पंदरां अगस्त उन्नी सौ संताली गी साढ़ा देश अजाद होआ हा ते त्रीआ जेह्ड़ा साढ़ा चौदां नंवबर गी साढ़े इत्थें चिल्ड्रन डे मनाया जंदा ते पंञमां साढ़ा चौथा साढ़ा पंज सितंबर गी टीचर्स डे मनाया जंदा सारे स्कूलें गी बच्चे जेह्ड़ा इसी अच्छे तरीकै कन्नै मनांदे न ते पंञमां जेह्ड़ा मेरे भतरियै दा जन्मदिन आंदा ऐ ठारां अप्रैल दौ ज्हार ठारां गी